बिहारमे लोक फुर्सतके टाइममे जेनाकि यंग लड़का यऽ वा यंग लड़की यऽ तऽ ओ फेसबुक इन्स्टाग्राम टिकटॉक ट्विटर मेल जे पढ़यवालाए ओ मेल चेक करैत रहैए वा कोनो नेट पर फोन देखैत रहैए नौकरीके देखैत रहैए इएहसभ चीज देखैत रहैए जे बुजुर्ग इन्सानए ओ पुराने जमानेके बला बात ताश लएके बैठेए वा किछो भी लए कऽ बैठेए वा खेत खलिहान जाइए गाछी जेना आमके सीजन छी अभी तऽ ओसभ गाछीमे रहैए आमके देखभाल करैत रहैए आओर जे यंग लड़काए ओ टीवी देखैत रहैए फेसबुक यूट्यूब अभी बच्चेसभ जेना यऽ तऽ ओहो कार्टुन देखैत छै तऽ मोबाइले यूट्यूब पर तऽ इएहसभकेँ एहिसँ एनाहिये हमर सभकेँ फुर्सतके टाइम कटैए आओर जादातर जेना बिहारक गाँवमे मिथिलामे एकटा आओर बात जे नहि किछु अगर काम यऽ तऽ एगो गै लै लिअ आ कमसँ कम ओकरे देखिके मतलब ओकरे खाना पीना या किछुमे अहाँकेँ टाइम कटैए तऽ हमसभ इएह तरीकासँ अपन फुर्सतवाला टाइम कटैत छी